हँ तऽ बिहारमे शिक्षा जे आब छै से मानि लिअ पहले पूरा खराब रहै आब जे छै शिक्षा कनिके सभ इसकुलमे मास्टर सभ रहै छथि एँ तेकर बाद जे अछि रोजगार रोजगार जे छै से मानि लिअ बहुत कमी छै रोजगारके एतौ किछु रोजगार नहि छै ताहिमे दरभङ्गा बिहारे बुझियो दरभङ्गा जिला बुझियो जे मानि लिअ जे पूरा रोजगार से नव युवक सभ से मानि लिअ जे परेशान रहैत अछि किछु एतौ मानि लिअ जे नहि छै छोट मोट मानि लिअ जे खेती पेथी छै किछु छोट मोट मानि लिअ जे बिजनेस मैन छै वहै सभ आओर किछु नहि अछि सहयोग केओ केन्हार नहि छै नेता सभ अपना अपनामे लीन रहैया एकटा नेता भी कोनो खोज करैके लेल नहि अबैया रोजगार एतौ साफे नहि अछि बुझलियै कि नहि आओर कहला सॅं ई होयत जे जे सरकारके अथिमे छेलै से किछु प्राप्ति ओना कएके नहि भऽ रहल अछि एतौ बहुत चीजके कमी अछि एँ आ आब जे छै से इएह सभ स्थिति इएह तहन तऽ आब जे आगाँ होइ बच्चा सभके रोजगार भेटै एतौ कोनो कानून कनि व्यवस्था सही होइके चाही सभ से कानून व्यवस्था सभ से खराब मानि लिअ जे अछि जे मतलब कोनो कानून व्यवस्था एतौ खाली झूठक खेती एम्हर से ओम्हर एँ तऽ यहै सभ मानि लिअ जे छै तेकर बाद जे छै